समय के साथ राजस्थान में महिलाओं की भूमिका बहुत बदली है पहले महिलाएँ घर में रहती थी घर के काम काज में वयस्थ रहती थी उनकी पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था ज़्यादातर महिलाएँ घूंघट में रहती थी ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी लेकिन आज कल महिलाओं की स्थिति में बहुत बदलाव आया है महिलाएँ पढ़ने लिखने लगी हैं आगे बढ़ने लगी हैं महिलाएँ नौकरी करने लगी हैं पायलट बने पायलट बनती हैं महिलाएँ महिलाएँ चांद पर पहुंच गई हैं महिलाएँ पुलिस में नौकरी करने लगी हैं इस लिए महिलाओं की स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है